बे बुहुमनि सोलायनायनि सायाव बेखौनो बुंनो सानोदि जिहेथु बुहुमनाङैनो साग्लोबजाबाय ग्लबेलाइजेसनजों ग्लबेलाइस जाजोबबाय बुहुमनि गासैबो सुबुंफोरा बेबायदिनो बुहुमनि गोबां खना खनला गोबां ट्राइबेल सुबुंफोर दङ बिसोरहा गावसोरनिनो आंगो आरिमु ट्रेडिसन कालसार दङ बेखौ बेबायदि ट्रेडिसन कालसार गाननाय जोमनाय बायदिखौ एंगारनानै गुबुन वेस्टार्न कालसराखौ बजबनानै लायोब्ला जोंनि आरिमु बा ट्रेडिसन बा कालसारा थाबैनो जोबलांनो हासिगौ नाथाय जों रैखाथि लाखिनायनि बिबाना जोंनि बिनि थाखायनो जों बे कालसारखौ बा जोंनि गावबा गावनि बयहाबो ट्राइबेलहाथ' मोनफा मोनफा कालसार थायोना बेखौ बजबनानै लाफिननांगोन एबा रैखाथि लाखिनांगोन अब्लासो बुहुमाव जोंनि कालसार बा ट्रेडिसनखौ कालसार ट्रेडिसन बा आरिमु बिथिंखौ जौगाहोनो हागोन बा आलादायै सेपारेटलि लाखिनो हागोन बेखौनो बुंनो सानो